हॅलो सर हांव ध्रुव उलयतां हांवेन कालूच तुमची एक ट्रीप ऑर्डर केल्ली ऑला वयरसून हय सर पूण ती आजुनय हांगासर पावलेली ना आतां हो पयलींच आमकां तीस मिनटांचो डिले जाला आनी आमकां सर थंयसर आनीक एका वरा भितर पावपाक जाय आतां आमी कशीं पावतली हें म्हाका खबरना म्हजो आयज खूब इमपोर्टण्ट मिटींग आसली म्हूण म्हाका थंय वचपाक जाय आसलो सर तुमी प्लीज चॅक करूंक शकतात कित्याक हांवेन जेन्ना ड्रायवराचो नंबर थंय मेनशन केला आसताना तेका कॉल केलो पळय तेन्ना तो ड्रायवर फॉनूच उखलना तो म्हाका मॅसेजिच्या थ्रू सांगपाक सोदता कितें डिले जाता डिले जाता म्हणून हांवेन सर गुगल मॅपार सुद्दां वचून पळयलें ट्रेफीक आसा जाल्यार पूण थंयसर ट्रेफीक बी कांय ना सर तुमी प्लीज चेक करूंक शकतात कित्याक म्हाका म्हजी मिटींग खूब इमपोर्टण्ट आसा सर प्लीज चॅक करात कित्याक म्हाका विथीन वन अवर थंयसर आतां पावपाकूच जाय तुमी जर पयलींच सांगलेलें आमी पावचे ना ट्रेफीक इशूज आसता जाल्यार हांव कोणांक दुसऱ्याक इतले म्हणसर पळयतलो आसलो हांव त्या ड्रायवराक गेलीं तीस मिनटां कॉल करतां आनी तो ड्रायवर म्हाजो कॉलूच रिसीव करीना पूण तो म्हाका मॅसेजिच्या थ्रू सांगता कितें तो बिजी आसा जांव तेका ट्रेफीक लागता सर अशीं फोटींगपणां केल्लीं म्हाजे कडेन चलचींना कित्याक हांवेन सर ऑलरेडी प्री पेयमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा सर तुमी प्लीज चॅक करात आनी म्हाका बेगिनच्या बेगीन सांगा नाजाल्यार म्हाका म्हाजी दुसरी वेवस्था करपाची पडटली म्हाका थंयसर वन अवरा भितर पावपाक जाय नाजाल्यार म्हाका म्हाजो जॉब सुद्दां गावचोना म्हाका म्हाजो इंटरव्यूव दिवपाचो आसलो आयज नाजाल्यार सर तुमी म्हाज्या जॉबाची रिस्पोन्सिबिलिटी तुमी घेतली सर पूण तुमीं पयलींच प्रोमीस केल्लें कितें ट्रॅफिकाचें बी हें तेच्या खातीर सर हांवेन थर्टी मिनिट्स पयलींच कॅब बूक केल्ली तुमची पूण तुमी तरी तीस मिनटां जालीं सर आतां च चाळीस मिनटां जावपाक पावल्यांत तरी तो आजून पावना हांवेन सगळें ट्रेफीक बीन सगळें मनान धरुनूच बेगीन कॅब बूक केल्ली सर आनी हांवेन प्री पेयमेंट सुद्दां ड्रायवराक केल्लो ऑलरॅडी टीप सुद्दां हांवेन ड्रायवराक दिला तरी ड्रायवर म्हाजे कडेन फोटिंगपणां करता म्हणून हांवेन तुमच्या कस्टमर कॅराक कॉल केला सर म्हाका विथीन एका वरां भितर तो ड्रायवर परत म्हाका व्होरोन थंयसून परत हाडूंक शकता इतकी गॅरंटी तुमी दिता म्हाका सर आतां तुमी तुमचेर हो आरोप घातिल्लो फाफडूंक शकना नाजाल्यार सर म्हाका म्हाजो रिफंड दियात आत्ता हांव दुसरे म्हाजे दुसरे कडेन खंय वयता आनी हांव म्हजी इंटरव्यूव खातीर भायर सरतां